جی ہاں میرے علاقے میں ایک میوزیم ہے جس کا نام ہے ڈیلی چلڈرنس میوزیم یہ میوزیم بچوں کے لیے خاص طور پر بنایا گیا ہے تاکہ وہ سیکھنے کے ساتھ ساتھ تفریح بھی کر سکیں یہاں پرانی چیزوں کی نمائش ترقی معلومات سائنس کے تجربے اور کچھ انٹریکٹیو گیلریز بھی موجود ہیں جن سے بچے بہت کچھ سیکھتے ہیں اسکول اکثر یہاں فیلڈ ٹرپس کو انتظام کرتے ہیں جس سے بچوں کو کلاس روم سے باہر عملی علم حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے بچے جب وہاں جاتے ہیں تو وہ چیزوں کو خود دیکھ کر چھو کر اور سمجھ کر سیکھتے ہیں جو ایک یادگار اور مؤثر تجربہ بنتا ہے